ऐॾी ॾाढियूं सारियूं तकनीकियूं आहिनि जेके मां सिखणु चाहयां थी मूंखे पीको करण न ईंदो आहे चुन्नी में पीको थींदो आहे साड़ीअ में त मुंहिंजी ॾेराणी खे ईंदो आहे कॾहिं बि करिणो हूंदो आहे त उनखे ॾींदी आयांसि करे ॾींदी आहे उहा पर मूंखे बि सिखण जो शौंक़ु आहे पीको ऐं कॾहिं कॾहिं कटिंग जेकी थींदी आहे कंहिं बि शइ जी उहा बि मां पंहिंजी ॿियनि माण्हुनि सां पुछी करे ई कंदी आहियां छा करे की पूरो भरोसो न हूंदो आहे की सही कई आहे की न कई आहे त थोरो ॾिसंदी आहियां छाकरे की असां घर में ई सिलाई बुणाईं कंदा आहियूं ईअं ॿाहिरि कोई कम लाइ न कंदा आहियूं त हिन करे पर जीअं अॼकल्ह ॿार चवन था की मम्मी फ़्राक ठाहे ॾियो या हिक इहा ड्रेस आई आहे नई घर में ई ठाहे ॾियो ॿाहिरि छा आहे सिलाई जा ॾाढा पैसा वठंदा आहिनि त लगंदो आहे की थोरो सिखियलु हुजे अञा त ॿारनि खे सुठे सां ठाहे ॾियूं थोरी फ़िनिशिंग हुजे कम में पर पीको सिखण जो मूंखे ॾाढो मन आहे फ़ाल सिखण जो मन आहे ऐं हे ॿ शयूं त सिखणियूं आहिनि ऐं ॿी जेके अॼकल्ह टी वी ते या मैगज़ीननि में पेपर में बी मां कॾहिं कॾहिं पढ़ंदी आहियां त नयो नयो तकनीकियूं नई नई शयूं ईंदियूं रहींदियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में पढ़ंदी आहियां त अञा बि सोचंदी आहियां जाणा कॾहिं कॾहिं मुंहिंजी धीअं अची मूंखे ॿुधाईंदी आहे त उहो बि सुठो लगंदो आहे ऐं सिखंदमि मां अञा